मां ऑनलाइन मित्रो था कुर्ती घुराई हुई हुनजो रंग और फ़िटिंग मूंखे सही न आहीं जंहिं करे मां मिंत्र ते रिटर्न जी रिक्वेस्ट मोकिली उन्हनि तुरंत मुंहिंजी कुर्ती रिटर्न कराई ऐं मूंखे ॿींहर बिल्कुलु मुंहिंजे साइज जी मुंहिंजे मनपसंदि कुर्ती मोकिलियऊं इन्हीअ करे मुंहिंजो हुननि सां जेको मुंहिंजो फ़ीडबैक आहे उननि जे लाइ मिंत्र लाइ हू ॾाढो सुठो आहे ॾाढी सुठी साइट आहे और मां हुन खां ई शयूं पर्चेज़ करण जी कोशिश कंदी आहियां उहो असांजे ट्र्स्टेबल आहे और हुनजी सर्विस बि सुठी आहे